ہاں ہلو دا کرون ہوٹل سے بات ہو رہی ہے ہاں در اصل میں نے کال کیا تھا آدھے گھنٹے پہلے میں نے آڈر کیا تھا اس میں کچھ چیزیں بھول گئی تھیں میں نے ہاں ہاں ہاں تو بولا میں بول رہا تھا کہ آپ کے یہاں کون سی کون کون سی مٹھائی ہے اچھا گلاب جامن گلاب جامن دو کلو اسی میں بڑھا دینا ہے اور آئس ہاں آئس کریم آئس کریم کون کون سی ہے ہاں ہاں تو وہ چوکوبار پانچ پانچ ہاں اسی میں ایڈ کر دو اس میں ایڈ کر دو پانچ چوکوبار ہاں ہاں اسی میں بس بس بس اور کولڈ ڈرنک ہاں یہ کوکا کولا کر دینا کر دینا ہاں سوا دو لیٹر والی ایک کر دو بس ہاں اسی میں ایڈ کر دو بس اسی لیے میں نے کال کیا تھا آپ سے ہوں بس اور ہاں بس بس بس بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس میں نے اسی کے لیے کال کیا تھا ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو تھینک یو ہاں ہاں ادر ادر ادر سامان کے لیے ارے ادر اور بھی اور بھی کچھ یہ کچھ بھول رہا ہوں میں ہاں اور بھی کچھ سامان آڈر کرنی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں میں چھوڑ چھوڑ دو چھوڑو چھوڑو ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو